नमस्ते मैम बताइए क्या काम है आपका जी बना देंगे कितने टाइम से आना है कितने बजे तक साढ़े आठ बजे तक

ठीक है ठीक है आ जाएंगे हमारे घर में जो भी हो शाम को कितना बजा आएं कितने लोगों का खाना बनाना है जी ठीक है ठीक है वो बारा हजार हैं के आपको बारह कर देंगे बारह तभी है ऐसे दस पंद्रह मिनट लेट हो जाएगा तो आप अडजस्ट कर लेंगे जैसे मेरा घर दूर है इसलिए आने में दिक्कत हो रास्ते में कोई हो तो जैसे घर पर कभी कभी बाइक रहती है कभी कभी नहीं रहती है अगर रहेगा तो कोई छोड़ देगा अगर नहीं तो पैदल आना पड़ेगा गाड़ी से आएंगे हाँ कभी कभी हैं ठीक है ठीक है चलो ठीक है ठीक है ठीक है कल से आ जाऊँगी

ठीक है ठीक